फोटो जैसे घीचैके रहै रऽ तऽ पहिले फोटो खीचैके बैबस्था नहि रहय रऽ बचपनामे जैसे लोग फोटो खीचके रखै रहए तऽ पहिले चलै रहए रऽ मोबाइल नहि पहिले चलए रहए रऽ ओ बिडीयो कैमरा चलए रहए तऽ बिडीयो कैमरा से फोटो खीचल जाए रहए रऽ किछु तीन चारि सालके हमर उमर रहए रऽ ओहि बिडीयो कैमरा से फोटो खींच कऽ ओकर बाद की कहैत छिकै हमरा साफ करबै लऽ पड़ै रहए फोटो खींचके लै जाए रहए तऽ साफ करबाबै रहिए तऽ ओकर बाद फोटो होइ रहए आब की छै आब की जमानामे चललै हय जेकि बच्चाके दू साल चारि साल बच्चा रहैत छै के तऽ ओकर मोबाइल चललै पहिले तऽ मोबाइल नहि रहए रऽ पहिले तऽ मोबाइल सबके रहए बटन बला बटम बला मोबाइल रहए ओहो सबके पास नहि रहए कैमरा बला नहि रहए रऽ तऽ पहिले सब चलै रहए तऽ आब चललै मोबाइल बड़ा बला तऽ बड़ा मोबाइल चललै तऽ बड़ा मोबाइल चललै तऽ बड़का मोबाइलमे फोटो खीचैत छिकै लोग बचपनाके फोटो खीचैत छै जे हमर बच्चा दू साल चारि सालकेमे कैसन रहिए रऽ ओकर बादमे आब तऽ घरे घर सबके मोबाइल भै गेलै हन तऽ फोटो खीचैत छिकै तऽ फोटो खीचलाके बाद होय गेलै कि जे सब अपन आगाँ बढ़िके देखैत छिकै कि जे हमर बच्चाके बच्चामे हम फोटो कैसन खीचलिए तऽ कैसन रहए रऽ अभी कैसन हो गेलै फोटोमे तऽ इएह भेलै जे पहिले कि जे मोबाइल रहए तऽ मोबाइलमे नहि खीचाए रहए फोटो बिडीयो बिडीयो कैमरा होय रहए तऽ ओहि से खीचैत रहए तऽ ओहिसँ होय जाए रहए आब तऽ मोबाइल चललै तऽ मोबाइल से सब अपन अपन फोटो खीचैत छिकै आब तऽ सए रकमके मोबाइल भेलै आ सए ढङ्गके अपन फोटो अपन जैसे मन होइत छै वैसे फोटो खीचैत छै वैसे देखै हय कि मोबाइलमे रहए हीकै फोटो फोटो खीचला से हो गेलै कि जे फोटोमे बचपनाके फोटो खीचबै तऽ बहुत अच्छा होयते कि जे हम आगाँ नमहर होबै तऽ अगर जैसे हम बच्चाके फोटो खीचलिए बच्चामे हमरा दू महिनाके बच्चा रहए हमे ओकर फोटो खींचके रखलिऐ हमर बच्चा तीन सालके होए गेलै चारि सालके हो गेलै तऽ ओ बच्चाके हमे फोटो देखा सकैत छियै अभीके जमानामे की जे हमर बच्चा ओ बच्चा देखतै जे हमे छोटामे कैसन रहिए रऽ हमे एत गो एत्ते बड़ा हो गेलिए तऽ हम अभी कैसन छियै ई लिए मोबाइल चललै हन जेकि फोटो खींचके अपन बचपनाके फोटो सिआनामे देखि सकैत छिकै केओ भी बच्चा होए गेलै या सिआना भए गेलै केओ भी फोटो खीचतै तऽ ओ अपन आगाँ चलिके देखि सकैत छिकै कि जे हमर फोटो मतलब कोन ढङ्गके रहिए हमे पहिले बच्चामे कोन ढङ्गके होलै आब ईसब जमाना चललै हन मोबाइल कऽ जेकि मोबाइलमे सब अपन अपन फोटो खींचके गैलरीमे खैतर छथिन सब तऽ इएह सब चललै हन